हँ हेलो हँ

अच्छा ठीक छै अहाँ आउ हम रेल हम रेलवे स्टेशन पर छियै कि कोना सामान छै आ अ भाड़ा तऽ ओतऽ तक पाँच सए रुपैआ लागि जायत आब छोडू हँ तऽ तऽ समान समान बहुतेक छै तेँ ने जे मानि लिअ जे कम सम पाँचे सए रुपैआ मानि लिअ जे ओ पहुँचऽबैक छै हम पहुँचा देबै समान बहुत देखल गेलै ने तै दुआरे समान आहाँ आओर समान देखल जेतै तकर बाद मानि लिअ जे अखन तऽ हम पाँच सए रुपैआ समान देखलाक बाद की कोना होइ छै से हम कहबै

अच्छा कम बेसी आब समान देखलाक बाद ने मानि लिअ जे ओत्तऽ दूरी परि जाइ छै ने एनाकऽ घुमि के जाइ परै छै ओत्तऽ सऽ ओत्तऽ ओत्तऽ सऽ ओत्तऽ मानि लिअ जे घुमि के जाय पड़ै छै ने पैसा सब तऽ लगबे करतै समान जे छै से

हँ एलाक बाद आर तह

हँ तऽ तहन हँ तऽ तहन पैसा समान छै तऽ पैसा लगबे करतै बेसी हँ किएक तऽ आब तऽ ओ समानो ओत्तेक छै आ धियोपुतो सब छै तहन तऽ मानि लिअ जे लए के जाय पड़तै तऽ पाँच सए छओ सए टाका खर्चा हेतै हँ ओहिमे जे जेना हेतै देखबै जखन तहन मानि लिअ जे हेतै कनी कमो बेसी हँ तऽ अहँ हँ तह हम हैआ एत्तै हँ हम स्टेशने लङपर छी जखने एबै ने तखने फोन कए देबै तऽ तहन हम पहुँचा देब बुद्धा पार्क आइ आ ओहि अपन ओहिलए धड़फराएब नहि हम एतै स्टेशन पर छी नजदीक आयब तहन मानि लिअ जे हमरा पहुँचा देब अहाँ आउ फोन करब हम स्टेशने पर छी हएँ ताहि दुआरे अहाँ स्थिर सऽ आउ समान तमान सबटा मानि लिअ जे अथी कए लेब स्टेशनसऽ उतारब हमहूँ पहुँचिए जायब आओर जे जेना हेतै पैसा अपन मानि लिअ जे हेतै देखब आएँ हँ ट्रेन सऽ ट्रेन सऽ ट्रेन सऽ उत उतरू तकर बादे मानि लिअ जा कऽ हम समान सब अथी करबै तै लए नहि कोनो बात छै पैसा कौड़ी के नहि टेन्शन करैक काज छै जखन जे हेतै जे समस्या देखबै तै समस्यासे काज करबै हम हँ तै लेल नहि कोनो बात छै आबू आहाँ सब तऽ मानि लिअ जे अपन छी अपन आदमी एबै तहन दू पैसा नरम या गरम हेबे करतै आहाँ कहू ओतऽ पहुँचाइए देब हम हँ आहाँ कथी लेल कोनो चिन्ता नहि करू ओहिलेल हम मानि लिअ जे ठीक सऽ आएब हँ आहाँ सबके एक बेर तऽ नहि पहुँचेलहुॅं बुझलेअए हम पहुँचा देब एहि दुआरे एतेक टेन्शन नहि करैक काज अए आउ स्थिर सऽ हम स्टेशने पर छी हँ आहाँ आउ आ बच्चो सबके सबके स्थिर सऽ समेट कऽ आउ हँ आ शेडमे समान सब राखब हँ ध्यान पर समान सब राखब जे हमर उतरैक जाए बेरमे समान तमान नहि कतउ खसाए देबै आएँ ताहि दुआरे माइन लिअ जे ओ सब धेने रहू हँ ठीक ठीक छै